जेना खेती करलिए धान रोपलिए धान काटिके आनलिए मतलब धान काटिके आनलिए तऽ पहिले जन पैठ चलै रहै आब तऽ जन पैठ नहि चलै छै मशीन छै मशीन द्वारा धान काटै खोँटै छिए तैआरी करै छिए घर आनै छिए ओकरा उसनै छिए भाफै छिए ओकरा कुटैके आनै छिए ओकरा करै छिए कोनो एहन फंक्शन होइ छै मतलब बच्चाके बर्थडे भेलै सभ दीदीसभ मिलिके खाना बनाबै छिए सब भइआ सभकेँ खिलाबै छिए एहि सब कारण मतलब सबचीज तऽ नहि बनाबै छिए तब कारीगर मँगै लै छिए कारीगरसभ काम करबै लै छिए इएहसब सुविधा छै एहि सब सुविधाके कारण हमसभ करै छिए कोनो बेटीके शादी बिआह छिए ओही समयमे मतलब कारीगर बजाबै छिए सभ दीदीसभ कहलक हमरा नहि हेतऽ कारीगर कै लए कारीगरसे करबाबऽ एहिसे फेरसे कारीगर मँगैके सबचीज करबै लै छिए सुविधा एहि सब छै सबसे अच्छा भेलै मतलब लाइन नहि आबै छै लाइनके कारण इएह व्याकुल भए जाइ छै मोन लाइन उनके ई सुविधा रहै छै सबसे अच्छा होइ छै लाइन भागि जाइ छै तऽ एहिके कारण मोन झूस भए जाइ छै लाइन आबै छै तऽ मानि हवा लागै छै बैठै उठै छै सबचीज बैठै उठै छै खाना उना पकाबै छै रहै छै खाना उना खाइ छै बाल बच्चा सभकेँ हवा लागै छै गरमी छै स्वस्थ रहै छै एहि कारण लाइटके सुविधा छै